स्मार्ट फन ओंखारनायनि थाखाय ओंखारनायनिफ्राय जोंनि हान्थिनायफ्रा इसे थाबसिन जादों मानो होनोब्ला स्मार्ट फनाव गोबां रादाबफोरखौबो हरनो हायो ससेल मेदिया दिन्थिफुंनो हायो स्मार्ट फना जोंनि थाखाय मोजांबो खालामदों गाज्रिबो खालामदों मानो होनोब्ला जोंनि बाहायनायनि सायाव स्मार्ट फना मोजाङै बाहायोब्ला मोजां आरो गाज्रियै बाहायोब्ला गाज्रि मानो होनोबा स्मार्ट फनजों जोङो मोजां गोजान खामानिफोरखौ गोजाननि खामानिखौ गोबावनि खामानिफोरखौ जोङो शर्ट टाइमावनो खालामनो हादों स्मार्ट फना जोंनि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रिबो स्मार्ट फनाव गोबां गाज्रि गाज्रि नुथाइबो नुनो मोनो नाथाय जोङो बेफोर गाज्रिफोरखौ स्किप खालामनानै नायोब्ला मोजांखौ एक्सेप्ट खालामनानै नायोब्ला मोजांखौ जोङो नुनो मोनो स्मार्ट फननि गेजेरजों वाट्साब टुइटार फेसबुक बायदिसिनाफोरखौ जोङो मोन्नो हादों वाट्साबफोराव जोङो बायदि फट' फोरखौ बा एकाउन्टस बायदि गावनि दकुमेन्टस दिटेल्सफोरखौ जोङो न'निफ्राय लांफानो बावलाङोबा वाट्साबनि गेजेरजों जों फट' खालामनानै हरनो हायो नेटनि गेजेरजों ओमफ्राय बायदिसिना माबा एप्सफोरखौबो जोङो दाउनलद खालामनानै बेजों अनलाइन खालामनो हायो अनलाइन खालामनो हायो बाय गोजान गोजाननि रादाबफोरखौबो जोङो मोन्नो हायो गोजाननि ससेल मेदियानि गेजेरजों जोङो बबेयावबा दैबाना जादों बबेयावबा बांग्रिं सोमावनानै न' बायदों बबेयावबा सोरबा एक्सिदेन्ट जादों बायदिसिना बेफोरखौ जों ससेल मेदियानि गेजेरजों स्मार्ट फननि गेजेरजों जोङो नुनो हादों गाज्रिया मबाइल खौ जोङो गाज्रि हुदायै बाहायोबा गाज्रि जालांगोन मुवा स्मार्ट फना माने गाज्रि हुदाजों बाहायोबा गाज्रियानो जाखागोन नोङो गाज्रिखौबो एकसेप्ट खालामनानै गाज्रिखौबो नायबाय थायोबा गाज्रिया जाखागोन नाथाय स्मार्टफन फैनायनि थाखाय जोंहा गोबां सुबिदा जादों जोंनि मावफुंनाय दाफुंनायाव गोबां खम टाइमावनो जोङो बुंनानै नायनानै खामानिफोरखौ सर्ट सर्ट खालामनो हादों मावनो हादों बेनिफ्राय स्मार्ट फना जोंनि थाखाय बिराद मोजां गोजानाव गोजान गोजाननि रादाबफोरखौबो जों नुनो हादों गिदिर गिदिर लेकचारार बायदिसिनाफोरखौबो जोङो माने मोखांजों मोखां नुवाखैब्लाबो स्मार्ट फननि गेजेरजों जोङो बेनि महर मुस्रिखौबो बिनि सावरायनायखौबो बिनि बिबुंथिखौबो जोङो नुनो हादों हमदांनोबो हादों बुजिनानो लानो हादों आरो खौरां हिसाबै जोङो स्मार्ट फननि गेजेरजों खौरांफोरखौ जोङो गोजान गोजाननि खौरांफोरखौबो मोन्नो हादों बेनिफ्राय गोबां गुवार गुवार खोथाफोरखौ जोङो मोनथिनोबो हादों बुजिरोङै खोथाफोरखौबो जों बुजिनो हादों हमदांनो हादों मोजाङै मोजां जोङो गियान सोनानैबो लानो हादों गोजान गोजाननि नुफेरि जायगाफोरखौबो जोङो स्मार्ट फननि गेजेरजोंनो नुनो हादों